जय झूलेलाल कीअं आहियो हा हाणे ॾियारी आहे त मां चयो थोरो ख़रीदी कयां मूंखे ॿ टे ड्रेसियूं ॾेखारियो सुठियूं हाणे ॾियारीअ में पाइण लाए थियो ॾिणवार जियूं पाइण जे लाइ हा ऐं साड़ियूं बि खपनि मूंखे त हा हा मूंखे ड्रेसियूं सभु इअं ई खपनि वॻा जेके आहिनि न हा मतलबु पाटीवेर मतलबु इहे किथे वञूं था ॿाहिरि उहो बि हुजनि ऐं वधीक हैवी बि न हुजनि साड़ी इअं पोइ वरी पिया हूंदा आहिनि कबटनि में पिया हूंदा आहिनि वेई संभालियूं असां सालनि जा त पोइ इअं पायूं थोरो पहिरां हाणे ॾिणवार ते पाईंदासीं पोइ वरी घर में कढी सघूं इहे कपिड़ा न न इहो चंपो चंपो न खपनि मूंखे चमकीला कपिड़ा न खपनि

हा ॾेखारियो इहा थोरो मतलबु इहा बोडर हुजे थोरो हा मूंखे न इहा कलर इहा गुलाबी हुजे लाइट मतलबु थधो गुलाबी हुजे हा हा त ब्लाउज़ पीस आहे की न हिन सां सुभियल सुभियल ब्लाउज़ मिलंदो हाणे त सुभियल था मिलन पिया ॾाढा सुठा सुठा न त स्ट्रैचेबल बि आया आहिनि ब्लाउज़ हाणे तमामु सुठा अछा या न त अगरि हिन में आहे सुठो भई इहो ब्लाउज़ जो पीस आहे त तव्हांजो हुते तव्हांजो दर्जी हुजे त मूंखे हुन सां सुभाराए ॾींदा हिते मां ट्राए करे थी सघां पेई अंदरि ट्राएल रूम हूंदो त ऐं मूंखे हा ठीकु आहे पोइ इहे जेके मां थोरो पसंदि थी कयां उहो थोरो पासिरो रखंदा वञो ऐं हिकु ॿ ड्रैस जा वॻा बि ॾेखारियो मूंखे ठहियल वॻा हुजनि मूंखे कपिड़ो न खपे हा हा ऐं हाणे हे जेके बि आहिनि हिननि जो मूंखे अघु बराबर ॿुधायो बसि ॾह टका

अछा हा पंहिंजे हीअ ॿ वॻा त पका अथव ऐं हिकु साड़ी हा बसि हा हा हा हा जय झूलेलाल